हाँ भैया नमस्ते मैंने आपकी दुकान से कुछ बर्गर और पिज़्ज़ा मंगाया था लेकिन मुझे कुछ और भी चाहिए और मुझे बर्गर और पिज़्ज़ा के साथ साथ मुझे अगर आपके यहाँ मटन लेग पीस हो या फिर हाँ मटन लेग पीस हई हमें हमें आलू का पराँठा चाहिए मूली का पराँठा चाहिए और अगर आलू सोयाबीन की सब्ज़ी हो तो वह भी भेज दीजिएगा और टमाटर की चटनी हो तो वह भी भेज दीजिएगा और हमें मटर पनीर की सब्ज़ी चाहिए यह सब हमें ज़रूर भेज दीजिएगा हमारे पिज़्ज़ा और बर्गर के साथ